मूंखे पेंटिंग जो शौक़ु आहे इनकरे मां घणनि ई कलाउनि जो ॾिसंदी रहंदी आहियां ऐं इंटरनेट ते बि ॾिसंदी रहंदी आहियां ख़ासि करे प्रकृतिअ जी कलाऊं ॾाढी सुठी लॻंदियूं आहिनि ऐं भॻवान जूं मुर्तियूं उन्हनि जी बि प्रकृति उन्हनि जी बि कलाऊं ॾाढी सुठी लॻंदियूं आहिनि ऐं मां उन्हनि खे ॾिसंदी रहंदी आहियां ऐं उन्हनि में ठाहींदी रहंदी आहियां ऐं कलाकारनि खे बि मां पसंदि कंदी रहंदी आहियां ऐं कलाकार नट ॾिठा हंसा हंसा सेवानी रोहड़ी चं सचनानी इस्नेहा असरानी भाविका मंगलानी नीलम हेमराजानी कई कलाकार मां उन्हनि खे ॾिसंदी रहंदी आहियां ऐं पाण खे हुन में व्यस्त रखंदी आहियां कि कीअं उन्हनि जो के अॻिते मां बि सिखां उन्हनि खां बढ़िया बढ़िया सुठियूं सुठियूं मुर्तियूं ठाहियां